हमारे द्वारा मनाए जाने वाले सांस्कृतिक त्योहार दुर्गा पूजा जिसमें हम दुर्गा पूजा आने से पहले पहले जितिया होती है जितिया में चौबीस घंटा तक हम स्त्री उपवास करते रहते हैं फिर उसके बाद सुबह में हम खाते पीते हैं फिर नवरात्रि के दिन नौ दिन पहले आमावस्या से एक दिन बाद आमावस्या के दिन मतलब नहाकर के खाते हैं जिसमें कद्दू और अड़वा चावल खाते हैं उसके बाद फिर कलश उस बी उसके सवेरे फिर कलश स्थापन करते हैं जिसमें हम फल फूल खाकर के नौ दिन तक उपवास करते रहते हैं फिर कोई कोई तो अष्टमी के दिन ही सिर्फ चौबीस घंटा उपवास करते रहते हैं फिर छठ पर्व आता है छठ पर्व में भी हम स्त्री सब घर द्वार साफ सुथरा करते हैं लक्ष्मी पूजा पहले आता है छठ पूजा से पहले लक्ष्मी पूजा आता है उसमें हम घर द्वार साफ सुथरा करते हैं लक्ष्मी पूजा करते हैं फास्टिंग करते हैं और जाकर के तब जाकर के चार दिन पाँच दिन के बाद छठ पर्व होता है उसमें भी पुआ पकवान पुआ पकवान नहीं बनाते हैं पूड़ी ठकुआ बनाते रहते हैं नहाय खाय होता है खरना होता है और खरना में खीर और रोटी खाते हैं फिर मकर संक्रांति मकर संक्रांति होता है जिसमें चूरा दही तिलकुट आदि सब खाया जाता है और खिचड़ी खिचड़ी तो बहुत उसका फेमस है ओ क्योंकि मकर संक्रांति में विशेषकर खिचड़ी ही खाई जाती है फिर सरस्वती पूजा आ गया सरस्वती पूजा में तो हमारे भारत में अनेक जगह सरस्वती पूजा बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं फिर होली आ गया होली होली में सब गले से गिले शिकवे जिससे भी रहता है होली में हम एक दूसरे से मिल जाते हैं चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना करें हम उनसे होली में मिल ही लेते हैं उसके बाद होली में अच्छाई और बुराई की जीत होती है इसलिए हम लोग होली मनाते हैं फिर जाकर के हमारे जो मुस्लिम और जो होते हैं वो भी ईद मनाते हैं और काली पूजा भी होता है हमारे यहाँ काली पूजा भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और जाकर के वहाँ भी हर एक मनोकामना पूरा होता है काली पूजा में भी और फिर सावन में सावन में शिव भगवान का पूजा होता है बड़ी धूमधाम से एक महीना तक देवघर में बड़ी धूमधाम से होते रहता है मेला लगता है मेला में खिलौने रे झूला रे आदि सब और बच्चे बच्चे सब इतना उत्साहित रहते हैं मेला देखने के लिए देवघर में जब सावन का झूला लगता है तो बहुत बच्चे सब और हम स्त्रियाँ सब बहुत उत्साहित होते हैं देखने के लिए हर सोमवार को सोमवारी व्रत भी करते हैं उसके बाद फिर हो गया जन्माष्टमी जन्माष्टमी में भी कृष्ण भगवान का पूजा हम लोग करते हैं छौ दिन तक छठी मनाते हैं छौ दिन के बाद उनका छठी होता है उनमें भी हम लोग छठी मनाते हें छप्पन प्रकार का भोग लगता है और हम सब मिलकर के उसको खाते हैं फिर मेला देखने जाते हैं छौ दिन तक और फिर हो गया वो